हाँ गुड मॉर्निंग सर जी मेरी रामा स्टेशनरी शॉप से बात हो रही सर हमें कुछ आप के स्टेशनेरी शॉप से समानें खरीदनी थीं मतलब बड़े अमाउंट में समाने खरीदनी थीं अपने दुकान के लिए तो सर आप दे सकते हैं सर हमें पेन चाहिए और पंचिंग मशीन और सर और सर हमें मतलब पेन कम से कम सर दस बीस पैकेट चाहिए और सीज़र सीज़र भी सर हमें मतलब बीस तीस चाहिए और पंचिंग मशीन पाँच छः चाहिए और सर टेप हमें चाहिए मतलब दो तीन बंडल चाहिए हाँ सर हमें दो कंपनियां ऐसे बताइए जो सर अच्छी क्वालिटी के पेन हो हमें वो पेन का नाम बताइए थोड़ा सा सर पर पेन हमारा बजट सर दस से पंद्रह रुपये के बीच में है यस सर सर आप और सर टोटल कितना हो जाएगा सर जितने हम पेन मांगे मतलब ओके सर और सर सीज़र और और टेप और पंचिंग मशीन सब पैक के एक बार दाम बताइए आप तीनों का अभी ओके सर और सर पंचिंग मशीन सर प्राइज़ सर प्राइज़ बताइए तीनों का सर मतलब पर सामान के हिसाब से हमें कुछ डिस्काउंट देंगे हर हर पेन पेन पर सीज़र पर और टेप पर सर आप एक बार टोटल बिल कर के बताइए फिर हम सर आपको बताते हैं तो सर आप थोड़ा अच्छे खासा डिस्काउंट दे के बताइए सर आप आप के पास डिलीवरी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडेड है सर सर उस सब कुछ अलग है कि सर इसी में इंक्लूड रहेगा